हमारे गाँव में सबसे पहले डेरी का बिज़नेस हुआ करता था अब डेरी का बिज़नेस सबसे बड़े पैमाने पर होता है अब मेरे यहाँ सिक्स मेरे आस छः गाय हैं और दो भैंस हैं जिनका दूध मैं हमेशा डेरी पर बेचता हूँ जिससे मेरे को प्रॉफिट होता है मुझे ऐसा प्रो मुझे ऐसा प्रॉफिट होता है कि जो डेरी वाले पर दूध देता हूँ तो मेरी भैंस का रेट ज़्यादा मिलता है तो इसलिए मैं उसको डेरी पर बेचता हूँ और गाय का भी गाय का भी दूध मैं डेरी पर बेचता हूँ और जो दूध बचा है तो उससे दही बन जाता है तो वह भी मैं मार्केट में सेल कर देता हूँ और डेरी वाले हम लोग को उसी पैसे से हम लोग को दूसरा वो गाय के लिए हम लोग को पौष्टिक पौष्टिक चारा दे देते हैं डेरी वाले और हम लोग को दूसरा बिज़नेस होता है हम लोग का चक्की का बिज़नेस होता है जिसमें चक्की के बिज़नेस में सब लोग गेहूँ आटा चावल गेहूँ गेहूँ चावल लेकर आते हैं पिसवाने के लिए दाल पिसवाने के लिए लेके आते हैं और सरसों का बिज़नेस होता है जिसमें सरसों और तेल का बिज़नेस होता है जिसमें तेल पेराने के लिए आते हैं और एक किलो और अगर मान लो फिफ्टी के जी सरसों है तो उसका एक किलो यानी एक किलो इन टू फाइफ फाइफ रुपीज़ होता है तो एक किलो एक किलो का प्राइ एक किलो का प्राइस पाँच रुपये है अगर आपके पास दस किलो सरसों है तो आपको पचास रुपये पे करना रहता है जिसमें आपका तेल बहुत अच्छा चुरता तेल अच्छे से गिरता है और आपका जो येल्लो वाला सरसों होता है वह सिर में लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है इसलिए मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा येलो सरसों पिराने सब लोग आते हैं और मैं मेरे यहाँ भी सोयाबीन सोयाबीन का तेल स्वस सनफ्लावर का तेल रिफाइन का तेल और मेरे पास बहुत टाइप के तेल पिराने के लिए सब लोग आते हैं हम लोग के यहाँ नारियल के तेल पिराने के लिए सब लोग आते हैं और हम दुसरा बिज़नेस हम लोग का है दुसरा बिज़नेस हम लोग का दूसरा बिज़नेस हम लोग का किराने का बिज़नेस है जिसमें हम लोग किराने का समान बेचते हैं हम लोग बड़ी बड़ी मंडी से समान ख़रीद ख़रीद के अपने छोटे छोटे गाँव में बेज बेचा करते थे हम लोग का होलसेल का काम रहता है जिसमें हम लोग बहुत सारे समान लेकर आते थे मंडी से और उसको हम लोग अपने होलसेल में बेचते हैं ताकि हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट होता है अगर मंडी में अगर पचास रुपये है तो हम लोग पचास रुपये पूरे ज़्यादा सामान लेते तो हम लोग को कुछ डिस्काउंट मिलता है हम लोग को टन पर टेन टेन पर्सेंट का डिस्काउंट मिलता है वही टेन पर्सेंट डिस्काउंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसके दूसरा बिज़नेस है हम लोग का दूसरा बिज़नेस हम लोग का सब्ज़ी का बिज़नेस है हम लोग प्रतापगढ़ मंडी से सब्ज़ी ख़रीदकर सुबह एकदम सुबह छः बजे एक दम हम लोग प्रतापगढ़ अपना टोटो लेकर छः बजे मंडी आते हैं और वहाँ से सब्ज़ी ख़रीदकर अपने छोटे छोटे बाज़ारों में बेचा करते हैं और बेचते बेच जैसे कि बहुत सारी सब्ज़ी ख़रीदकर हम लोग उसको बेचते हैं ताकि हम लोग की दो दिन की कमाई अच्छे से हो जाए उसके बाद दूसरा बिज़नेस है हम लोग का चाय का जिसमें हम लोग चाय सबको पिलाते हैं अभी गर्मी का सीज़न है इसलिए कोल ड्रिंक सब लोग ज़्यादा पीते हैं इसलिए हम लोग कोंल डिंक भी बहुत ज़्यादा सप्लाई करते हैं हम लोग की सबसे बड़ी दुकान है जहाँ पर कोल डिंक सबसे ज़्यादा सप्लाई होता है क्योंकि पूरे पट्टी में सबसे बड़ी हम लोग की कोल डिंक की दुकान है वहाँ पर सब लोग कोल डिंक पीने ज़रूर आते हैं दूसरा बिज़नेस हम लोग क है समोसा बिज़नेस है जिसमें हम लोग रेस्टोरेंट का बिज़नेस है जिसमें सब लोग आते हैं टेस्टी टेस्टी टेस्टी टेस्टी फू फ और फास्ट खाते हैं जिसमें हम लोग बेचते हैं पिज़्ज़ा बेचते हैं बर्गर बेचते हैं और अपना अन और बहुत सारे फास्ट फूड बेचते हैं जैसे कि अपने यह हो गया मोमो मोमोज़ हो गया और उसके बाद अपना सोयाबीन हो सोयाबीन रोस्ट हो गया और फ्रेंच फ्राइज़ हो गया ऐसा हम लोग बेचते है के एफ सी बेचते हैं के एफ सी में के एफ सी में बेचते हैं और दसरा बिज़नेस अपना हो गया किसान कारत जो किसान खेती करता है खेती करता है जो अनाज उसको उसका होता है उसे लाकर हम लोग केम बेचता है जिससे हम लोग उसका अच्छा पैसा देते हैं और उसी अनाज को हम लोग पिकअप में लोड करके दूसरी जगह बेचा करते हैं दूसरी मंडी में बेच दिया करते हैं जैसे मंडी में अच्छा भाव हम लोग को मिल जाता है अनाज वनाज अच्छे से बेच लेते हैं हम लोग और उसके बाद दूसरा बिज़नेस है अपना किस अपना दूसरा बिज़नेस है बु बुलोरो का बिज़नेस है जिसमें हम लोग ड्राईवरी करते हैं जिसमें हम लोग किसी की शादी है उसकी लगन में जाते हैं हम लोग के पास बु हम लोग के पास पन्द्रह सोलाह बुलोरो रहती हैं जिसमें हर एक जन के यहाँ पन्द्रह सोलह बुलोरो चली जाती हैं किसी के यहाँ अर्टिगा चली जाती है किसी के यहाँ अलग वे अलग साधन चले जाते हैं और दूसरा बिज़नेस है हम लोग का वुड का बिज़नेस लकड़ी का बिज़नेस है जिसमें हम लोग फर्नीचर्स वग़ैरह डेवलप करते हैं अब शहर में सबसे ज़्यादा फर्नीचर की ज़रूरत पड़ती है बोम्बे साइड सबसे ज़्यादा फर्मी फर्नीचर की ज़रूरत पड़ती है तो सीता फर्नीचर से ही सारा फर्नीचर्स बनता है वहाँ पर फर्नीचर्स हम लोग बहुत सारे टाइप के फर्नीचर बना जैसे सेप सिंगल बेड हो गए डबल बेड हो गए अलमारी हो गया और अब नए टेबल टेबल बनाना रहता है और बहुत सारे आइटम बनाना रहता है और टॉयज़ भी हम लोग लकड़ी के टॉयज़ भी बनाते हैं जिससे टॉयज़ जो रहते हैं वे बहुत अच्छे बनते हैं लकड़ी के टॉयज़ बनते और दूसरा बिज़नेस अपना मिट्टी के जो दीपावली होती है उसको शुभ करने के लिए हम लोग मिट्टी के दिए मिट्टी के दिये इस्तेमाल करते हैं जो कुम्हार होता है वह मिट्टी के दिये बनाता है और मिट्टी के बहुत सारे खिलौने बनाता है जिससे बहुत सारे खिलौने बनाता है और उसके बहुत अच्छी कमाई भी होती है क्योंकि पाँच रुपये एक मिट्टी का एक मिट्टी का दिया बिचता है और चाय का भी चाय के भी कुल्हड़ बनाकर बेचता है शादी में आजकल सबसे ज़्यादा कुल्हड़ चलता है कुलल्ड कुल्हड़ चलता है जिसमें कुल्हड़ दूध पिलाया जाता है और जिसमें कुल्हड़ कुल्हड़ लस्सी पिलाई जाती है और जिसमें कुल्हड़ चाट पि खल खिलाया जाता है बहुत सारे ये बिज़नेस हैं ये अपना